जहाँ तक कि हमर इलाकाके अस्पतालके बात अछि तऽ अहाँके ओतऽ बहुत सारा सुविधा मिलै छै लेकिन किछु किछु सुविधा एहनो छै जे अहाँके नहि मिलि पाबै छै जेनाकि हम बात करै छी कि सुविधा की मिलै छै तऽ अगर अहाँ रातिके भनहि दुइ बजे या अहाँके रातिके एक बजे अहाँके कोनो एहन समस्या आबि गेल या कोनो जरूरत पड़ि गेल अइ तऽ आरामसँ ओतऽ जाकऽ आरामसँ अहाँ जा सकै छी अहाँके सब सुविधा प्रदान मिलत अहाँके ओतऽ अहाँके बेस्ट डॉक्टर मिलि जाएत अहाँके नर्स मिल जाएत मिल जाएत लेकिन लेकिन किछु चीजके ईसब अहाँके ओतुका सुविधा छी जे नीक जे हमरा अच्छा लगैए नीक लगैए देखल जाएत आओर ओतऽ अहाँके जइऔ ओतऽ सीट तीट मिलबाके समयपर मिल जाइ छै लेकिन किछु किछु हमरा समस्यो लगैए जेनाकि अगर देखिऔ तऽ कोनो कोनो एहन दवाइए होइ छै जे अहाँके नहि मिल पाबै छै अगर हमरा आसपासके अस्पतालके बात करिऔ तऽ ओतऽ अहाँके जेनाकि अहाँके मानि लिअऽ हम दुइ बजे रातिमे कोनो एहन इमरजेन्सीमे गेलिए ओतऽ अपन इलाज करबाबैके लेल आओर ओतऽ कोनो एहन दवाइ चाही जे बहुत अर्जेन्ट छै बहुत जरूरी छै तऽ ओ अहाँके नहि मिल पाबै छै तऽ ओ हमरा बड़ा समस्या लगैए कि अगर ओ अहाँके सरकारी अस्पताल छिए तऽ ओसब चीज मिलैके चाही आब ओ भऽ कि जाइ छै आब ककरो बहुत जरूरी छै ओ दवाइके बिना ओ तऽ नहि हुनकर इलाज नहि भऽ सकैए आओर ओ ई दवाइ ओहिसँ हॉस्पिटलमे अहाँके पर्याप्त छैए नहि उपलब्ध छैए नहि तऽ आब हम अहाँ कि कऽ सकै छिए आब देखिऔ हॉस्पिटलमे तऽ हम छिए आओर रातिके मानि लिअऽ दुइ बाजि रहल छै तऽ हम आब ई तऽ एहन कोनो बात जाहिरसन बात छै कोनो दुकानो नहि खुलल रहतै कि अहाँ आन दोकानसँ जाकऽ या कोनो शॉपसँ जाकऽ ओ दवाइ आनि लिऔ आब सिम्पल बात कि छै अगर अहाँ सरकारी अस्पताल गेलिए हँ तऽ ओतऽ ओ चीजसब चीज पूर्ण रूपसँ उपलब्ध रहैके चाही तऽ किछु किछु चीज छै जे आओर जेनाकि कहलहुँ दवाइके बारेमे तऽ ओ नहि मिल पाबै छै तऽ एहनमे कि होइ छै कि इलाज नहि भऽ पाबे छै आओर किछु गोटाके मतलब आब परिस्थिति बहुत खराब भऽ जाइ छै आओर अगर रीजन देखल जाए तऽ मिलाजुलाकऽ ओ दवाइएपर आबै छै तऽ बस हमरा इएहसब कनि कखनो कखनो समस्या लगैए कि जेनाकि हमरा अहाँके बीमाके बात कएलहुँ तऽ सुविधातऽ बहुत किछु दऽ रहल छथिन अहाँके अस्पतालमे लेकिन अस्प ओ आब सुविधाके साथ साथ किछु त्रुटिओ रहि जाइ छै किछु छुटिओ जाइ छै जेनाकि बात कऽ लेलहुँ फीसके आब आओरसब बहुत सारा चीज छै देखल जाए तऽ बस हमरा इएह त्रुटि लगैए आओर हम चाहब कि बस ईसब जल्दीसँ जल्दी ठीक भऽ जाए बहुत सारा चीज अगर नीक चीज छै तऽ किछु किछु अहाँके समस्यो छै इएह समस्या अगर देखल जाए तेँ हमरा बस जेकि हम सन्तुष्ट छी कि कतबौ कखनो अहाँ जइऔ अहाँके इलाज मिल जाएत लेकिन हम असन्तुष्टो छी कि किछु चीज अहाँके नहि मिल पाबै छै बस मिलाजुलाकऽ बात इएह छै आओर कोनो फिजूलखर्ची नहि भऽ पाबै छै कखनो कखनो भइओ जाइ छै बस कनि इएहसब